मुंहिंजे क्षेत्र जो जेको पार्षद आहे उन जो नालो आहे राघव राम तिवारी सुठो माण्हू आहे असांजी उन सां ॻाल्हि थींदी रहंदी आहे अकसर असांखे कोई बि शइ जी ज़रूरत पवंदी आहे या कोई कम पवंदो आहे कंहिं शइ जे लाइ बि कंप्लेन या सभु ॿुधाईंदा ऐं त हिकु त विचारो टाइम ॾेई करे ॿुधंदो आहे ॿियों असांजी हुन प्रॉब्लम खे जेतिरी जल्दी थी सघंदो आहे सॉल्व करण जी बि कोशिश कंदो आहे कि जल्दी सां जल्दी उन में सुधार अचे कई नंढी नंढी शयूं आहिनि की जीअं भाई अञा सां हितां जुलुस कढणो लाल साईं जे मेलो जो त हुन जे लाइ चयोसि कि भाई हिते थोरी सफ़ाई करवाए करे ऐं ॿियों थोरो चूनो वूनो छिड़कवाए छॾिजो हिक बार में अगले बंदे असांजी ॻाल्हि ॿुधे सुबुह टाइम जो असांजे जुलुस निकरण सां पहिले जेका असांजी निकरंदी आहे शोभा यात्रा साई जन जी हुन जे निकिरण सां पहिले अॻिते फर्स्ट क्लास सफ़ाई बि कराए छॾे ऐं चूनो वूनो विझी करे सुठो मैनटेन बि करे छ्ॾे त हे सभु शइ हुन जी सुठी लॻदियूं आहिनि ऐं ॿियों सभिनी खां बढ़िया ॻाल्हि ईअं बि आहे कि माण्हू सुलझे दिमाग़ जो आहे कंहिंखे काई ॻाल्हि हूंदी आहे कि न सम्झि में आई या छा थियो हुन खे सुलझे दिमाग़ जन खणी करे फाइनल बि कराईंदो आहे